जय झूलेलाल हा बिल्कुलु जाम सहूलतियूं आहिनि महाराष्ट्र में घुमणु फिरण लाइ रोड रस्ता सुठा ठही विया आहिनि जंहिंजे करे माण्हू सफ़र जो आनंद वठनि था ऐं टाइम सां बि व पहुचनि था रोडनि ते होटल वग़ैरह बि जाम सुठा सुठा ठही विया आहिनि जिते खाधो सुठो ऐं वाजिबी अघ में मिले थो जॻहि जॻहि ते पैट्रोल पंप बि ठही विया आहिनि जिते गाॾियुनि खे ईंधन मिले थो इन सहूलतियुनि जे करे माण्हुनि जी घुमण जी दिलि पूरी थी थी वञे थी ऐं माण्हू पूरो घुमणु फिरण बि था जिनखे पैंजियूं गाॾियूं न आहिनि हुननि जे लाइ बि सुठियूं आरामदायक बसियूं आहिनि ऐं रेल जी सहूलियत बि आहे घुमण वारियूं जॻहियुनि जो वाधारो करण लाइ सरकारु टीवी मोबाइल ऐं इंटरनेट ज़रिए माण्हू ताईं ख़बर पहुचाइनि था त हिननि जॻहियुनि ते इहे इहे घुमण जा आर्कषण आहिनि असां हिते उते घुमी सघंदा आहियूं जय झूलेलाल